हैलो भैया भैया करो भांडा अपना एह् में दुद्ध जेह्ड़ा तुसेंगी कल देइयै गे हे ते दुद्ध फट्टी गेआ ओह् हां फ्रैश दुद्ध निं ऐ मिगी लगदा तुस मिक्स बी करने होन्ने न में फ्रिज बिच्च लाए दा हा उसी में उसी में बोआलेआ बी ते बोआलेआ जेल्लै औल्लै गै फट्टी गेआ ओह् ते मिगी इ'यां बी दो तिन दिन दा पैह्लें बी लग्गा दा हा कि तुस मिगी लग्गा दा मिक्स करने होन्ने ते ओह् पानी जन लगदा बिलकुल ते भैया एह् गल्ल थोह्ड़े होंदी फिर में चेक कीता में में में सिद्धा दित्ता जेल्लै तुसें कल दित्ता हा मिगी में ओल्लै गै फ्रिज बिच लाई ओड़ेआ उसी ओह्दे घैंटे बाद में बोआलेआ उसी ओह् फट्टी बी गेआ दुद्ध ते पैह्लें में इक दो दिन पैह्लें दिक्खेआ ते ओह् ओह् केह् बोलदे पानी जन लगदा पूरा हां बा मिगी हून कल्ला दुद्ध में पूरे ध्याड़ी में कोई मुल्लें दुद्ध लैता इ'यां दकान उप्पर जाइयै इ'यां में तुस थुआढ़े लाए दा ते ऐ सिद्धा सिद्धा में डेली तुस देने आने होन्ने मिगी अवा एह् ऐ कि जेल्लै जेल्लै तुसें थुआढ़े घर लाए दा असें में ते तुस इ'यां फ्ही करा करो हां भी शैल दुद्ध देआ करो ना साफ हां ओह् मांजेआ ते ऐ हा भांडा अवा चल कोई केह् पता किश पेई गेआ होग ते इ'यां दिक्खेआ ऐ हा में ऐ साफ ई ऐ हा भांडा हून पता निं केह् होएआ केह् नेईं ते दुद्ध फट्टी गेआ सारा ते ञ्यानें गी दुद्ध शुद्ध बी पलाना हा ते ञ्यानें बी इ'यां गै रेही गे उसी में दकान उप्पर जाइयै दूआ पैकेटा आह्ला दुद्ध लैता में हां हां

हां हां तां गै असें थुआढ़े कोल गै लाया हा बा इ'यै दुद्ध फट्टी गेआ कन्नै में दो तिन दिन दा ञ्यानें बी आक्खा दे अहें पानी जन इ'यां गै लग्गा दा दुद्ध ते तां करियै चेक करी लै करो थोह्ड़ा महां इ'यां अपने बंदे ई थोह्ड़ा करा करो ते स्हेई थोह्ड़ा हां चेक करियै सना करो ना मिगी कि ठीक ऐ जां नेईं ठीक ऐ ठीक